हॅलो आय आर सी टी सी न्ही ओके ओके म्हाका न्ही ट्रेन तिकेट बूक करपाक जाय मुंबय गोवा टू मुंबय आनी हांवें पयलें कितें काय कितें कोटा सिस्टम म्हणून कितें आसा कोटा सिस्टम म्हणजे कितें कोटा सिस्टम हय कोटा सिस्टम म्हणजे किदें हय हय ट्रेन बुकींग जाय हांवें केन्ना आयकुना किदें किदें म्हणून हें आसता कोटा म्हणजे डिफरंट लेडीज कोटा बीन तशें ओके ओके जाल्यार डिफ खंयचे ते डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्टास किदें किदें आसता खंयचे खंयचे टायप्स ऑफ कोर्टास आसता आनी आतां म्हाका जाय म्हणजे म्हाका न्ही ह्या म्हयन्यान एंडींग ह्या म्हयन्याच्या एंडिंगान बसपाक जाय म्हाका मुंबय सो खंयचे खंयची अवेलेबल म्हाका कोटा मेळटली ते म्हाका मात्शें सांगात प्लीज